में बजारे दी झुमके लैते हे पर बड़े गै सोह्ने लग्गे मिगी इ'यां नी लग्गा दे कि एह् आर्टिफिशियल न इ'यां सेही होआ दे एह् सुन्ने दे मंगाए दे लोक दिक्खियै बी र्हान होई दे कि जेह्ड़े मेरे सरीक पुच्छदे मड़ियै तू सुन्ने दे बनाए दे न में आखेआ हां बनाए दे मड़ो लाल पीले सोह्ने लब्भा दे हे पर एह् थोह्ड़ी पता उ'नेंगी गी केह् में आर्टिफिशियल गै लैते दे न अज्जकल इं'दा रवाज बी चला दा अज्जकल सुन्ने गी कौन पांदा यरो अज्जकल ते सारे इ'यै डुप्लिकेट ई पांदे सारे क्योंकि अज्जकल ट्रैंड गै इं'दा चला दा एह् अज्जकलै गी तुसें गी पता ऐ कुड़ियें गी शौक बी बड़ा होंदा इन्ना सुन्नां नी पांदियां जिन्नां ज्यादा ओह् अज्जकल आर्टिफिसियल पांदिया होंदियां न भई झुमके लगदे बी बड़े सोह्ने न सोह्नियां सोह्नियां झच्चदियां ते जिस बेल्लै ब्याह् कुत्तै जाना ते सोह्ने सूट बी करदे उ'नेंगी भई ते हून अज्जकल बिलाशक्क सुन्ना थोह्ड़ा मैंह्गा होई गेदा पर अज्जकल आर्टिफिसियल ज्यादा चलादा क्योंकि तुस मार्केट जाह्गे बड़े सोह्ने सोह्ने तुसेंगी झुमके सोह्नियां बंगां सब कुछ लब्भी जाना जेह्दे बिच्च तुसें पाने कन्नै खुशी बी होनी कि भई असें पाए दे न ते शैल बी लब्भने अस ते कुड़ियें थोह्ड़े बनकदे बी हैन ते कुड़ियें गी चाऽ बी बड़ा ऐ कि असें नमीं नमीं ज्वेलरी कड्ढी ऐ ते झुमके पाचै ते मैचिंग करियै ते पूरे बनकाचै ते अस सोह्नियां लब्भचै ते सेह्नियां लब्भदियां बी हैन तुस साढ़े जम्मू कश्मीर दियां गै दिक्खी लैओ इन्नियां सोह्नियां कुड़ियां लगदियां के ज्वेलरी ते झुमके उनें पाने दा शौंक ऐ ते इन्ना शायद कुसै ब्योह्ई दियें कुड़ियें गी बी नेईं ऐ जिन्ना कि कुआरियें कुड़ियें गी ऐ अज्जकल भई झुमके असें ज्वलरी बी मैच करनी ऐ अज्जकल दियां कुड़ियां मेकअप उप्पर बड़ा ज्यादा ध्यान देआ दियां न अच्छियां बी लगदियां न